ना हमनायाव मा मा नांगौ बेखौ मिथिनो लुगैदों ना हमनायाव जे नांगौ जेखाइ खबाय बायदि बायदि नांगौ बे जेजों सारनानैसो नाखौ मोनो आरो जेखाइजों हनांगौब्ला जेखाइजोंबो नाखौ मोनो खबायखौ जान्जियाव खानानै नाखौ गुरनांगौ जेखाइजों आरो लाफिजों हनोब्ला सानै मानसि नांगौ लाफिजों हनानै नाखौ मोनो आरो जेजों गुलिगोनां जेजोंबो नाखौ सारो बे जेजों नाखौ सारबासो नाखौ मोनगोन जेखाइजों गुरब्लासो नाखौ मोनगोन मा मा ना हमनांगौ दैयाव मा मा ना थायो नाया गासैबो थाजोबो नानि नामा नास्राइ फिथिख्रि मावा बोथिया बायदि बायदि ना जेयाव सारोबा गिदिद गिदिद ना मोनगोन आरो जेखाइजों गुरोबा नाथुर नाला ना मोनगोन बे नाखौ सारनो थाखाय नोङो मा नांगौ खबाय गंसे नांगौ जेखाइ गंसे नांगौ बे जेखाइजों दैमायाव नाखौ गुरहैनागौ अब्लासो नोङो नाखौबो मोनगोन आरो जेजों सारलाबो दै गिदिराव जे लानानै खबाय खानानै नाखौ सारहै अब्लानो बे नाया गिदिर गिदिर नोंनि जेयाव नांगोन लाफिजों हब्लाबो बे लाफियाव गुलि खानानै बोनांगौ बोब्ला नोंनियाव लाफियाव मा मा ना फैगोन मावा फैगोन बोथिया फैगोन गासैबो ना फिसा फिसौवा नोंनि लाफियाव हाबजोबगोन अब्ला नोङो खबायाव सोगोन गासैबो दै मायनियावनो नाखौ सारनांगौ आरो गुरनांगौ अब्लानो नाखौ मोनो ना सारब्लासो जोङो गासैखौबो मोनजोबगोन